हमरा घर से करीब सात सॅं आठ किलोमीटर दूर कमला नदी अछि कमला बलान कमला बलान जैकी लोक कहैत रहै छै ओतय जल भरि लोग बाबा बिदेश्वर स्थान मे चढ़ाबैत अन्हरी महादेव चढ़ाबैत सब अपन घर आबै छथि ई सावन महीना मे ई हरेक साल भारी सॅं भारी संख्या मे लोक जाइत अछि साँझ के राइत नओ बजे के बाद जाइत अछि आओर भोरे ओतय जल बोझि के पैदल चलि के बाबा बिदेश्वर के पूजा करैत अन्हरी महादेव पूजा करैत सब अपन अपन घर आबै छथि